السّلام علیکم

جی جی بشریٰ میم مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے فیشیل کروانا تھا اور تھریڈنگ بھی تو مجھے یہ یہ پوچھنا پہلے تو آپ یہ مجھے بتا دیجیے کہ آپ کی دُکان کہاں پر ہے جی جی جی جی ہاں ہاں ہاں اوکے میم جی میم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو فیشیل مجھے کروانا ہے اور تھریڈنگ وغیرہ تو اِس کا پرائز کیا ہوگا کاسٹ کیا ہوگی اِس کی دونوں کی جی جی جی جی جی میم میم آپ کے حساب سے آپ کے حساب سے کون سا بہتر ہوگا اگر میں آپ سے پوچھوں تو سب سے اچھا والا جی میم جی جی

جی مجھے ایسی کروانی ہے جس سے اسکن بھی اچھی دکھے اچھی رہے خراب نا ہو جی میم جی جی میم ہاں اِس کا نام سُنا ہے میں نے اور کئی لوگوں کا ریویو بھی میں نے لیا ہے تو اچھا ہوتا ہے یہ والا اوکے میم مجھے یہ والا چاہیے تھا تو ٹھیک ہے میم میں آپ کو آن لائن ہی آڈر کرتی ٹھیک ہے میم اوکے میم تھینک یو میم